نہیں نہیں قریبی کالجیز میں سارے ہی کورس اپلبدھ ہیں ساری کورس دستیاب ہیں اور طالب کو مزید تعلیم کے لیے کہیں اور جانا نہیں پڑتا ہے اگر لیکن اگر اچھی تعلیم چاہیے اور ہائی کوالٹی ایجوکیشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو پھر باہر جانا ہی پڑے گا نہیں تو یہاں پہ بیسکس جتنے ہیں بیسکس والے سارے مل جائیں گے آپ کو لائک بی اے ایم اے گریجویشن پی جی یو جی اینڈ بی ایڈ اور وہ جو بھی ان کا رہتا ہے اور ادھر میں بی بی اے ایم بی اے اور جو بھی ہے مل جائے گا یہاں پہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا